गोंयात वेग वेगळ्या धर्माचे लोक रावतात म्हणटकीर प्रत्येक लोक आपल्या धर्मानुसार आपले सण साजरे करतात तशेच वेग वेगळ्या सणांक परबेक उत्सवाक ते जाय तसो वेश परिधान करतात म्हणटना थोडे लोक दिंडी काडटा आसतना धोतर टोपी कुर्ता वापरतात बायलो णववारी साडी न्हेसतात क्रिस्तांव लोक जेन्ना कणसाचें फेस्त मनयता तेन्ना ड्रॅस घालतात साडी घालतात सूट घालतात अशे तरेचे वेग वेगळे तरेचे लोक वस्त्रांय परिधान करून आपलो उत्सव व्हडा उमेदीन मनयतात